बायक ही खूब वेळ चलयली म्हणटकू सदांच मनशां कशीं आसता तशींच तेंकाय रिपेंरिगांचीं गरज आसता सो बायकाची कॅर घेवप ही खूब गरजेची गजाल बायक खूब वेळ चलयली म्हणटकूत तेजे ब्रेक सरविसींग करचे पडटा तशेंच तेंकां ऑयल घालची पडटा तशेंच बायकाचे टायर आसता तेजी हवा चॅक करची पडटा अशे खूब तरेन गजाली आसा जितून आमकां बायकाची कॅर घेवची पडटा नाजाल्यार आमकां रोकडेच अशी गजाल जावं शकता की ती मोडपा शकता सो एक बायकाची प्रोपर दोन किंवां तीन म्हयन्यांनी अशें सरविसींग करप किंवां अंदाजे एक स म्हयन्यांनी सरविसींग करपाची खूब गरज आसता किंवां आमी आतां फूल डे कामा खातीर ती बायक व्हरता तेन्ना तशेंच ताजें हवा चॅक करपाची खूब गरज आसता केन्ना केन्ना आमी बायकींग करता खूब लाँग डिस्टन्स आसा जाल्यार आमी थकतात फॉर ऑबियस रिजन अशें आसा की खूब वेळ बायक चलोपाक जायना तेन्ना आमी लाम वाट आसा जाल्यार एक मदीं खंय रावून ब्रेक घेवन अशी आमी वयता किद्या एक खूब वेळ लाम प्रवासाचेर एक मनशा खातीर एक कंटिन्यू दोन वरां कंटिन्यू एक वर बायक चलोवप पॉसिबल नासता तेन्ना आमी अशे अंदाजे एक वर किंवां एक वर जावन रोकडी अशी खांद दुखपा लागता हात दुखपा लागता तेन्ना आमी खंय एक वेळ ब्रेक घेवन गाडी थांबोवन मातशे वेळ हात बोटां रिलॅक्स करप हँण्स मुवमेंट करप असो एक साहजीक एक ब्रेक जाय आसता सो ही बायकाची कॅर घेवप म्हण किंवां लाँग ट्रेवल्हींग आसता तेन्ना थकप तेन्ना हें साहजिकूच गोश्ट आसा तेन्ना खंयचोय मनीस एक प्रोपर बायकाची सरविसींग करता म्हणजे ताजे ब्रेक्स चॅक करता ऑयल चेंज करता टायराची हवा चॅक करता अशें तशीच आमी रातची प्रवास करतना आमकां सदांच अप्पर लायट अप्पर लायट म्हूण आसता ती चॅक करची पडटा तेन्ना काळोखान आमकां गाडी चलोपाक जाय जाल्यार तेजी लायट आसा ती चलता की ना तसोच आमचो इंडीकेटर आसा तो चलता की ना हाजी आमकां खूब काळजी घेवपाची पडटा